गहरे रंगनि जो आम तौर ते असां ऊर्जा ऐं आशाउनि खे ॾिखारण लाइ इस्तेमाल कंदा आहियूं ऐं थधनि रंगनि जो इस्तेमाल असां शांतीअ खे दर्शाइण लाइ इस्तेमाल कंदा आहियूं जीअं असां खे चित्रण में उत्साह खे महसूस कराइणो आहे त उन लाए असां चमकीला ऐं गहिरे रंग जो इस्तेमाल कंदा आहियूं ऐं अस्पतालुनि में चित्रनि लाइ शांती लाइ सेखारण लाइ असां हलिका रंग जेके थींदा आहिनि जीअं अछो नीरो साओ अहिड़े रंगनि जो इस्तेमाल कंदा आहियूं अलॻि अलॻि भावनाउनि खे अलॻि अलॻि रंगनि सां दर्शाइण लाइ जेको असांजो अनुभव रहियो आहे उहो अञा ताईं त ॾाढो सुठो ई रहियो आहे